महाराष्ट्र में माण्हू पंहिंजो धंधो वधाइण लाइ केतिरा ई रस्ता अपनाईंदा आहिनि जीअं त वाट्सअप ते ॼाण ॾियणु फ्री सेम्पल ॾियणु ऐं पंहिंजे शइ जी एडोटाइसमेंट करणु ईअं करण सां अनेक हुनन खे ऑडर मिलंदा आहिनि ऐं पंहिंजो धंधो वधाईंदा आहिनि